एमहर गरीबीके बहुत हीँ दिक्कतदारी रहय छै सरकारके अइ सबके देखबाके चाही एमहर काम धन्धाके बहुत कम रहय छै कमाबय खटाबय लए एमहर देश विदेश जाइके पड़य छै उमहर बहुत हीँ लाचारी दिक्कत रहय छै उमहर भुखमरी उखमरीके बहुत लगहीन देखय छियै दिक्कतदारी रहय छै सरकारके अइ सबके देखयके चाही उमहर सरकारके कल कारखाना से देखबयके चाही उमहर रोजगार उजगार काम रोजगार उमहर बहुत कम मिलय छै एमहर कामे रोजगारके चलते खोजबैके देखबैके चलते देश विदेशसे जाइके पड़य छै एमहर गरीबी बहुत ही बेसी रहय छै एमहर नोकरी चाकरी एमहर बहुत कम मिलय छै सरकारके नौकरी चाकरीके दैके चाही उमहर काम रोजगार बहुत ही कम रहय छै गरीबी भी ओतने बहुत कम गरीबी बहुत ही बेसी छै उधर उमहर सरकारके देखयके चाही सरकारके काम उमके कल कारखाना लगबयके चाही उमहर काम रोजगार करय केलिये देश विदेश जाइके पड़य छै उमहर पैसा कौड़ीके बहुतहीं दिक्कत रहय छै गरीबी बहुत हीँ बेसी छै सरकारके नौकरी चाकरी दैके चाही एमहर बहुत हीं काम रोजगार कम मिलय छै काम रोजगार खोजयके करयके चलते देश विदेश जाइके पड़य छै देश विदेश जाइके तब कुछो होइ छै एमहर गरीबी उरीबी बहुत हीं बेसी छै काम रोजगार बहुत हीं कम मिलय छै काम रोजगार खोजयके चलते देश विदेश जाइके पड़य छै सरकारके नौकरी उकरी दैके चाही सरकारके कलका कल कारखाना लगबयके चाही इमहर सबसँ बेसी गरीबी रहय छै एमहर बहुत ही गरीबी रहयके छै उमहर देखबैके चाही एमहर खेतीउती भी ओते नहि होइ छै उमहर बहुत ही गरीबी रहय छै एमहर काम उम भी ओत्ते नहि मिलय छै काम उम करयके खातिर एमहरसँ देश विदेश जाइके पड़य छै उमहर बहुत ही कम रोजगार काम रोजगार बहुत ही कम मिलय छै उमहर